पहिले परिवहनके व्यवस्था बहुत कम रहै जकरासँ कि बस टेम्पू नहि रहै आब तऽ बहुत अच्छा व्यवस्था छै जकरासँ कि साइकिल भी पढ़ै लअ विद्यार्थी सब जाइ छै टेम्पूसँ जाय छै मोटरसाइकिलसँ जाइ छै पढ़ै लए इसकुल एकरासँ ई पढ़ैमे भी जल्दी पहुँचि जाइ छै इसकुल ओकरासँ समयके बचत भी हुवै छै आओर रोज जाइ भी सकै छै ट्रेवल कैर सकै छै कहीं भी जा सकै छै आज पहिले ट्रेन रेलके व्यवस्था नहि रहै हमर जिलामे दरभङ्गा टू पूर्णियाके आइ आब यात्रा करैमे डायरेक्ट चलि जाइ छियै जकरासँ कि बहुत अच्छा सुविधा मिलै छै ट्रेनके आब तऽ गाड़ी भी आबि गेल छै इलेक्ट्रिक गाड़ी आबि गेल छै टोटो सब आबि गेल छै जकरासँ कि कम भाड़ा लागै छै खपत भी कम होइ छै आओर पर्यावरण भी बचै छै यदि प्रदुषण नहि हुवै छै आओर जाइके बससँ भी आजकल इलेक्ट्रिकवला भी आबि गेलो छै गैसवला आबि गेल छै